आमके गाछ हमसब कीनके लबैत छियै तऽ बाधमे गेलहुँ आमके गाछ रोपलहुँ ओहिमे पानि पटेलहुँ फेर ओकरा तमलहुँ कोरलहुँ ओ नमहर भेल तऽ ओकरा छकरलहुँ तऽ खूब सुन्दर ओ हरिआली हरिअर भऽ गेल हरिअर भेलाके बाद ओ सुन्दर पाकरि जकाँ भऽ जाइत छै ओ छाहरि सुन्दर भऽ गेल ओहिमे दू गो आदमी आबि कऽ ओतऽ बैसलै तकर बाद ओतऽ सुन्दर सुन्दर बात भेल ओतऽ गाछ रोपबे करैत छी हमसब ओ आम सुन्दर फड़ल ओ गाछमेसँ अनेक रङ्गके फल होइत छै जेना सीताफल भेलै केला भेलै नारियल भेलै पपीता भेलै ई सब गाछ भेलै तऽ एकरा सबके रोपबैत छियै तऽ धिआ पुता फल सब खयतै खयलाके बाद सब बच्चा नमहर होयतै ओ गाछ सब सुन्दर लगैत छै हरिअर हरिअर गाछ सब जहने भेलै तऽ हरिआली वातावरण होयत छै सुन्दर सुन्दर बातचीत भऽ जाइत छै सुन्दर गाछ देखऽ मे लागल पाकरि जकाँ गाछ रहैत छै तऽ अड़ोसी पड़ोसी जे आएल से ओतऽ बैसल बैस कऽ सब बातचीत कयलक सब बातचीत कयलाके बाद सब कहलक जे ई कतऽसँ आमके गाछ लेलियै ई गाछ तऽ बहुत सुन्दर अइ ई गाछ कहाँ से लेलहुँ हँ हमहूँ लाएब हमहूँ अपना खेत मे रोपब बाधमे रोपब बाधमे रोपि कऽ तकर बाद ओ नमहर हएत तऽ हमहूँ अपन ओहिके फल खाएब आम आम फड़तै लताम फड़तै लतामोके गाछ होइत छै ने सुन्दर ओ गाछ जब नमहर भऽ जाइत छै आमके लतामके तऽ देखेमे अनमोल सुन्दर लगैत छै बच्चा सब ओतऽ रहल ओ सब प्यारा प्यारा फल फड़ल फेर पड़ोसी सब आएल ओकरो सबके किछु देलहुँ आमके गाछ तऽ सुन्दर लगबे करैत छै जहने आम आम तऽ फलोके राजा आम सुन्दर आम देखेमे सुन्दर लगैत छै ने तऽ पपीतो फड़ैत छै पपीता फड़ल जखन रोपलहुँ तऽ ओ छोटा गाछ रहल फेर कनी नमहर भेल ओहूसँ नमहर भेल नमहर भेलाके बाद ओकरा पंगलहुँ पंगलाके बाद ओकरा सुन्दर सुन्दर फूल लेलहुँ सुन्दर फूल भेल फूल भेलाके बाद ओहिमेसँ फल देलक फल देलक फल दऽ कऽ तहन फेर बड़का बड़का फल भेल पाकल कटलहुँ धिआ पुता सब खयलक तहन अमरुदके गाछ सेहो बहुत सुन्दर होयत छै अमरुदके गाछ रोपलहुँ ओहिमे पानि पटेलहुँ पानि पटेलाके बाद छोटसँ नमहर भेल नमहर भेलाके बाद ओ खूब सुन्दर हरिअर चतरि कऽ सुन्दर भऽ गेल फेर ओकरा पाँगि कऽ ओ अमरुद फड़ल तऽ बौआ सब खयलक अपनो खेलहुँ जे अड़ोसी पड़ोसी आएल तकरो देलहुँ तखन फेरो शरीफाके गाछ भी सुन्दर प्यारा गाछ होयत छै ओहो गाछ छोटसँ जब बड़का भेल तऽ चतरि गेल सुन्दर भेल सुन्दर भेलाके बाद ओकरा सुन्दर भेलाके बाद ओ ओहिमे फल देलक फल देलक तऽ फड़ल फड़ल तऽ सुन्दर सुन्दर शरीफा फड़ल देखऽ मे भी सुन्दर लागल ओहि हरिआली लग दू चारि गो अड़ोसी पड़ोसी अपने सब मिल कऽ बैसलहुँ ओहि छाहरिमे सुन्दर हवाके आनंद लेलहुँ ओ आनंद कहाँसँ एतै दोसर ठमन घर आ दुआरिमे सुन्दर सुन्दर आमके गाछ तहिना आमके कलकतिया आम भेलै किशनभोग आम भेलै किशनभोग आम भेलै नाश नाशपतीके गाछ भेलै सब प्यारा प्यारा पौधे सब सुन्दर सुन्दर गाछ जे छै ने तऽ नीक लागल देखऽमे